हाबानि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन बायदि रोखोमै बे हाबा होनायखौ नुनो मोनो नाथाय जोंनि हालाम एबा जायगायाव न'वाव हाबाखौ गोबां गेदेरैनो जानायखौ नुनो मोनो आरो माखासेफ्रा इसे फिसाहै खालामनायखौबो नुनो मोनो हाबा लायै हाबा माखासे नेमफोर बा नेमखान्थिफोरा गुबुन गुबुन जायो जेरै हाबा फिसाफोराव बांद्राय नेमखान्थिफोरखौ खालामनाय जाया हाबा गेदेरफोराव बांसिनै गोबां नेमखान्थिफोरखौ खालामनाय जायो जेरै बे हाबा खालामनायनि खान्थियाबो गोबां गुबुन गुबुन जायो सोरबाया मोजां मोनज्लायनानै हाबा जानाय आरो सोरबाया गुबुनजों खारफा लांनाय आरो मोनसेया जादों बिमा फिफानि बिमा बिफानि राजि जाना राजि जानायनि गेजेरजों ग्रोम ग्रोमै जुलि जानाय बा हाबा जानाय बेफोरबायदि बिथिंखौ नायोबोला माखासे खारनानै हाबा जानायफोराव जेबो नेम निथि बेफोरबायदि खालामनाय जाया आरो मोजां मोनलायनानै लाबोनाय एह हाबा खालामनायफोरावबो नेम निथि बांद्राय गिदिर खालामनो हायाब्लाबो माखासे नेम निथिफोरखौ खालामनाय जायो आरो बिमा बिफानि राजि जानायनि गेजेरजों जानाय जुलिफ्राव गोबां रंजा बाजा उमनाम गेदेरै हाबाफोरखौ खुंनाय जायो बांसिन नेमखान्थि फोरखौ बेफोरबायदि हाबाफोराव बांसिनै खालामनायखौ नुनो मोनो जेरै गिबियावनो हिन्जाव खौ नायफैनाय हिन्जाव हिन्जावखौ हौवानि न'खरा हिन्जावनि न'खराव फैनाय आरो हिन्जावनि न'खराबो हौवानि न'खराव थांनानै ओइ सोंनाय सोंहैनाय आरो बिनि उनाव हौवानि न'खरा हिन्जावनि न'खराव बायदि मुवा बेसाद लानानै ओइ फैनानै रायलायफैनाय बेबायदिनो गोबां नेमखान्थि थायो आरो लोगोसे हाबायाव बिबान बान्नाय आरो लोगोसे बिबान बान्नाय आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि इ नेम निथिफोर दङ आरो माखासेया हाबायाव गान्नाय दखना थावसि आरो गामसा आर'नाइ बेफोरबायदि बे हारिमुवारि बाहायनाय माखासे बर'नि गान्नाय जोमनायफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बाथौ फोरनि बायदियैब्ला मोनसे हाबाखौ खुंनो थाखाइ मन्दब बानायनानै हाबाफोरखौ खुंनाय जायो आरो लोगोसे हाबायाव हाबायाव फैनाय सुबुंफोरा हाबा जाग्राफोरनो बोर सास्रिनाय बेफोरबायदि हाबाफारिफोरखौ लानाय जायो आरो बेबायदिनो बिदायनि समाव बिदाय हरनाय आरो जेब्ला हाबानि हाबानि सम खालि हौवा गोदाना हिन्जाव गोदाननि न'खराव फैनानै हाबा खालामफैयो आरो सोरबायाब्ला हिन्जावखौ लांनानै गावनि बा हौवानि न'खराव हाबा हैनाय बेफोरबायदि खान्थिखौ बर'फोरनि समाजाव नुनो मोन्नाय जायो बेबायदिनो गोबां बायदि बायदि बे धोरोम लायै धोरोम आरो समाज लायै समाज गुबुन गुबन खान्थि एबा बिथिंफोराव हाबाफोरखौ खुंनाय जायो